जय झूलेलाल पंद्रहां अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह पंज जनवरी उणिवीह सौ सतरि छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह पंद्रहां एप्रिल उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकानवे